हाँ हमारे स्थानीय क्षेत्र में हमारी भाषा में समाचार चैनल था पहले दूरदर्शन जिस पर छोटी मोटी सभी बड़ी खबरें आती थीं मतलब सबसे पुराना जो समाचार चैनल है वह दूरदर्शन है स्थानीय भाषा में है वह हमारे में और उसमें हिन्दी भाषा में जो भी सम आता है समाचार आते हैं वो हिन्दी भाषा में ही आते हैं वह बहुत ही अच्छा समाचार चैनल है